मां असांजे जूनागढ़ में गिरनार दातार किथा इहो भवनाथ वेई आहियां असांखे हुन गिरनार में क़ुदिरती नैचरल हेॾो सभु आहे त केर बि अचे थो न हुनखे सभु वणे उते पगथिया चढ़ी करे वञण जो आहे ऐं नव हज़ार नौ सौ नवाणूं पगथिया आहिनि गिरनार जा उहा चढ़ी करे पाणि वञूं था त ॾाढो थक बि लॻंदो आहे पर चढ़ंदे महिल जेकी क़ुदिरती भॻवानु ठाहियल नैचरल जेको असांखे ॾिसणु मिले थो पियो ग्रीन आहे ग्रीनहरी आहे जेको साओ साओ सभु ॾिसण अचे थो त उहा ॾाढो असांखे वणंदो आहे